हमरा एरियामे बाभन बगलमे रहय छै बाभन बगलमे धनुकटोली दुसाध

धनुकटोली दुसाध लौक ठाकुर ठाकुर फेर दास फेर जादब ई सब रहय छै आओर छैठ छैठ पबनी छैठ पबनी होइ छै तऽ ओइमे सुप खरिदल जाइ छै ओइमे फल फलियार सेब होलय अँगुल भेलय केला भेलय पूड़ी होलय केतारी भेलय ओइमे मने ओइमे केतारी भेलय नारियल भेलय चीनी साँस भेलय सिन्दुर भेलय सुप्ती भेलय नेबो भेलय डाभ भेलय ई सब छैठ पबनीमे लअ गेल छै पानि खद्धा खुनिकऽ पोखरि लग पोखरि खुनाइ छै पोखरि खुनाके ओइमे हाथ सजावट रहय छै सजावट उएह जे सजावट बनाइके तब लड़ी तड़ी लगय छै तऽ सजावट होइ छै तब ओइ खद्धा खुनि कए पानि पड़य छै आओर तब जाके ओइमे आदमी पूजा करय छै सूर्य उगय छै तब पूजा होइ छै सूर्य डूबय छै तब पूजा होइ छै फेर ओकर बाद छैठ पबनीके बाद फेर चौरचन्ना पबनी आबय छै तऽ ओइ चौरचन्ना पबनीमे भरिदिन सहिके भादोमे भरिदिन सहिके तकरबाद ओइमे सहिके ओइमे फेर सूप कीनय छै फेर चौरचन्ना पबनी होइ छै ओइमे फेर दूध कीनल जाइ छै दही बनबय छै दही बनाइके ओइमे फेर ओ चीनी सौंस होइ छै फेर उसब खरिदल जाइ छै पूड़ी बनय छै ओहोमे फेर ओहोसब होइ छै तब फेर ओहोमे अँगना नीपकऽ उहेमे पूजापाठ होइ छै हाथ उठय छै तकरबाद फेर बैसक्खा पबनी होइ छै बैसक्खो पबनीमे हाथ आओर खद्धा खुनिकऽ भरिदिन सहिके सूप डलिया सबचीज लगय छै फेर पूजापाठ होइ छै ओहोमे चारिटा सूप लगय छै पूड़ी बनय छै चीनी सौंस लगय छै सबचीज फल फलियार सबचीज ओहोमे लगय छै ओहोमे चीनी साँस लगय छै ओहोमे नीप पोतिकऽ अँगनामे पोखरि खुनाके तब हाथ उठो ओहो साँझके पाँच छओ बजे हाथ उठय छै तकरबाद फेर तकरबाद फेरो सरस्वती पूजा होइ छै सरस्वती पूजा होइके होइ छै सरस्वती पूजामे फेर सब विद्यार्थी करय छै पढ़ल लिखल सब सब ओइमे विद्यार्थी पूजापाठ मूर्ति बैठबइ छै पूजापाठ करय छै सरस्वती पूजा होइ छै नाच गाना सब चीज होइ छै तकरबाद फेर सजावट होइ छै फेर होली आबय छै होली होइ छै होली होली होइ छै तकरबाद फेर होली होइ छै होलीमे सब आदमी पूड़ी कचौड़ी पूआ पूड़ी ई सब पकइ छै रङ्गअबीर आबय छै रङ्गअबीर आके तकरबाद फेर होली सब आदमी होली त्योहारो एक दुसरेके मतलब सबके सब ओकरा ओ लगबय छै ओकरा ओ लगबय छियै सब तैयार भेलनि गोतनी भेलय ननदि भेलय जैधी भेलय उसबके सब रङ्ग लगबय छियै ई सब सब अबीर लगबय छियै तब होली खेलय छियै आओर तकरबाद फेर बकरी नमना बकरी बकरी पोसय छियै बकरी घास लानय छियै बाहर बाहरमे गाछ लगल रहय छै तऽ ओइमे पत्ता तोरिके बकरीके दै छियै आओर फेर बकरीके खिलबय छियै झाड़ू झाडू बटारू करय छियै फेर बकरीके साँझके फेर बान्हि दै छियै बिछान बिछाइके फेर बान्हि दै छियै फेर साँझ चरबइ लए जाइ छियै तकरबाद फेर गाय माल होइ छै गाय मालके अथी सुतिके उठय छियै तऽ गोबर गोबर हटबय छियै गोबर उबर हटाके फेर बथान झाड़य छियै बथान झारिके तब सुबेरेके गायके सानी लगबय छियै मतलब कुट्टी कुट्टी झट्ठा घास ई सब मतलब गायक सानी लगय छै खाइ लए दै छियै आओर तकरबाद फेर गायके सानी लगायके तकरबाद पानि दै छियै पानि दए कऽ तकरबाद फेर गायके खिलाइ दै छियै फेर अपन अपन घरमे काम काजमे लगय छियै तऽ बाल बच्चाके फेर सबेरेके घर दुआरि झाड़य छियै बोटेरय छियै फेर बाल बच्चाके इसकुल छोड़य छियै बाल बच्चाके खाना बनबय छियै नस्ता बनबय छियै खाना खिलायके बाल बच्चाके फेर पढ़बय लए जाइ छी पढ़बय लए इसकुल भेजय छी बैग दै छियै पानि दै छियै बच्चाके फेर कहय छियै इसकुल जो पढ़य लए जो मम्मी पप्पा खाना बनायके ओकरा मम्मी खाना बनायके ओकरा फेर इसकुल भेज दै छियै फेर साँझके आबय छै तऽ फेर ट्यूशन भेजय छियै ट्यूशन पढ़य छिकय फेर इसकुल ट्यूशन पढ़िकऽ तऽ फेर बाल बच्चा खेलय छै कूदय छै आओर बाल बच्चा फेर खाइ छै सब सब काम होइ छै तैकेबाद खेती पथारी छै खेती पथा पहिले जोत होइ छै बोनि होइ छै जोतय छै तकरबाद जोतिकऽ बीया पड़य छै खाद पड़य छै ओनातऽ उपजय छै पानि दै छै पानि दएके फेर पकइ छै तऽ ओकरा दू बारी तीन बारी पानि दै छै खाद दै छै दू बारी तीन बारी फेर